रमेश अख़बार वारो मूंखे न अख़बार खपे तव्हां मुंहिंजे पासेवारे जे घर में अख़बार ॾेई वेंदा आहियो त मूंखे बि खपे अख़बार रोज़ु खपे हा टाइम्स ऑफ इंडिया त घणा वठंदव तव्हां यार तव्हां मुंहिंजे पासेवारे खे पंज सौ में ॾियो था मूंखे एॾो पोइ बि यारु पोइ बि यारु कुझु घटि कंदव ना यारु छह सौ में करियो न छह सौ में करियो अच्छा त तव्हां तव्हां हफ़्ते में सत ई ॾींहं ॾींदव आर्तवारु ॾींहं बि कोशिश करियो न ॾियो मूंखे आर्तवारु ॾींहं बि खपे थो मां तव्हां खे तव्हांखे वधीक पैसा ॾियां पोइ बि मूंखे आर्तवारु ॾींहुं ॾेई वञो वधीक पैसा थी ॾियां न न सही आहे साढी छह सौ में डन करियो त सिंधी सिंधी अच्छा त पैसा कॾहिं वठंदव पहिरीं कि बाद में पोइ बि एडवांस जो कुझु बि न वठंदव त घणे लॻे वठंदव ॾेई वेंदव मूंखे अख़बार यार ॾह लॻे नथो खपे नो नवें लॻे थो खपे अठें लॻे कोशिशि करियो न ॾिसो अगरि ॾिसो पोइ बि कोशिश करियो अठें लॻे अथव त त हा यारु अठ कोशिशि करियो ॾिसो अगरि ॿिए खे बादि में ॾियो मूंखे पहिरीं अठें लॻे ॾेई वञो ॾिसो न कुझु कोशिश करियो मूंखे अठें लॻे ई थो खपे पुराने ग्राहक समुझी ॾिसो पुराने ग्राहक खां पुछीं ॾिसो अच्छा हा त तेसिताईं मूंखे अठें लॻे ॾेई वञो ॾिसो ॿ टे ॾींहं ॿुधो ॿुधो ॿुधो ॿुधो ॿ टे ॾींहं मूंखे अठें लॻे ॾेई वञो पोइ ॾिसो कीअं थी तव्हांजी सेटिंग बीहे ॾिसो कोशिशि करियो कुझु उन्हीअ खां अॼु ई फोन करे ॻाल्हाए करे पुछो मूंखे सुभाणे खां ई अख़बार खपे थो अच्छा तव्हां मूंखे घणे लॻे तक ॿुधाईंदव ॿिनि कलाक में ॿुधाईंदव अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे सुभाणे खां अठें लॻे अच्छा थो मूंखे ॿ ॿिनि कलाकनि में ॿुधायो था अच्छा ठीकु अच्छा ओके ओके पोइ अगरि उहे हा चइनि था मूंखे सुभाणे खां अठें लॻे ॾेई वञो हलो हलो हलो हले हले चलो ठीकु आहे ठीकु आहे सही आहे